पोलिटिकल पार्टीस दा जित्थें तक सवाल आंदा ऐ ते साढ़े कोल दो मेन पोलिटिकल पार्टीस न उधमपुर च जेह्दे च इक बी जे पी ते पैंथर्स पार्टी दा नांऽ सारें कोला अग्गें आंदा ऐ पैंथर्स पार्टी कन्नै साढ़ा उधमपुर दा मैक्सिमम जेह्ड़ा यूथ ऐ ओह् जुड़े दा रेहा ऐ बट हून बी जे पी बिच्च बी साढ़ा बड़ा हारा यूथ जेह्ड़ा ऐ ओह् जुड़े दा ऐ ते बी जे पी दी कमान जेह्ड़ी ओह् अनिल खजूरिया हुंदे हत्थ च इं'दे जेह्दे अंडर जेह्की बी जे पी कम्म करा करदी ऐ ते पैंथर्स पार्टी दी कमान जेह्ड़ी ऐ ओह् हर्ष देव सिंह हुंदे अंडर ऐ ओह् इस पार्टी गी अग्गें चला करदे न बलंवत सिंह होर जिंदा नांऽ उधमपुर इक अच्छे पॉलिटिशन दे नाम पर आंदा ऐ उ'नें बी पैंथर्स पार्टी च बड़ी देर कम्म कीता ऐ पर हून थोह्ड़ी देर पैह्लें उ'नें केह् कीता ऐ बी जे पी पार्टी ज्वाईन करी ओड़ी करी लैती ऐ ते हून तुस लोकसभा इलैक्शन दी हून गल्ल कीती जा ते ओह्दे च साढ़े जेह्ड़ा मेन मकाबला जेह्ड़ा ऐ ओह् दिक्खने गी आंदा ऐ ओह् बी जे पी ते साढ़े जेह्ड़े डाक्टर जितेंद्र सिंह होर ते कांग्रेस पार्टी दे लाल सिंह होर ते बलवान सिंह होर पैंथर्स पार्टी दे इं'दे तिन्नो बिच्च इक कड़ा मुकाबला होएआ ऐ ते दिक्खने आं कि कु'न हून साढ़े सामनै चुनियै सामनै आंदा ऐ ते ग्राउंड लैवल च दिक्खेआ जा ते सारें दे अपने अपने जेह्ड़े न अज़ैंडे रौंह्दे न पर जेह्ड़ा पूरा करने दी बारी आंदी ऐ उस च अस लोकें गी बड़ी प्राब्लम आंदी ऐ जिस बेल्लै एह् इलैक्ट होई जंदे उस बेल्लै बड़ी देर दे बाद जरूरी निं ऐ कि उस्सै बेल्लै तुसेंगी तुस आखगे ते कम्म होई जाङन सारे कम्म करने गी ते टाइम लगदा ऐ